आबादारिनि जिउ फोजोबनानै लानायनि माखासे खारनाबो दङ माने आबाद मावब्लाबो सोर दै थिक गैयैनि हासारफोर थिक गैयैनि आबादा मोजां जायाबा बोसोरसेनि जानायखौ दिहुनानै लानो हायाबा खायसे खायसे आबादारिफ्रा जिउ फोजोबनानै लानायनि थांखिखौ लानो गोनां जायो आरो बबेबा बायदि बेलायाव आबादारिफ्रा नांगौ रोखोम आबाद जायैनि थाखाय गाव थोजासे थाखा फैसा गारनानै आबाद मावनानै आबादखौ नांगौ बायदि मोनाब्ला बोसोरसेनि जानाय आरो फाननायनि थाखाय थोजासे नङाब्ला खायसे खायसे आबादारिफ्रा जिउ फोजोबनानै लानो थांखि लानाय जायो आरो माखासे आबादारिफोर दङ बिसोर नांगौबायदि आबाद गावनि मावनाय आबादखौ हासार होनो हाया दैफ्राबो एखमबा प्रब्लेम जाना होयो नांगौ समाव आबाद जानांगौ समाव अखा दै गैयाबा आबादा मोजां जानो नागिरा आरो फिथाइ थाइफुनाय समावबो एम्फौ एनला बायदिसिना बारफोरजों आबादफोरा बिबार बारनायावनो रुंनो रुंनाय जायो आरो फिथाइया मोजां जाया जायो एखनबा नांगौबायदि मोना जायो बिनि थाखायनो आबादारिफ्रा गावनि जिउखौ फोजोबनो थांखि लायो बेबायदि जानायखौ जोङो हाजासे माखासे नांगौ समाव थिक नांगौ समाव माखासे मुलिफोर सारना होनांगौ आरो एम्फौ जानायखौ मुलि सारना होनांगौ दै गैयैखौ जेरैबाबो दै माबा मेसिनफोरजों दै सारनानै होनो हायो जाहाथे आबादा राना आरो नस्थ' जाया फिथाइ बिबार बारनांगौ समाव थिक मथन थाइमाव दै मोनोब्ला आबादफ्रा मोजां जायो बिदि खालामना होनो हायोबा दै हासार आरो मोजां एम्फौ एनलानि थाखाय मुलि होनो हायोब्ला आबादफोराखौ मोजाङैनो मोजां मोननो हायो बिदि खालामना होनो हायो जोङो आरो सोरखारनि बेलायावबो गबमेन्टआ हाजासे सुबिदा होनांगौ जेनबा बेगरफोरनि बेलायाव फ्रि मोननाय खालामना होनांगौ हासारफोरखौ फ्रि मोननाय खालामना होनो हायो आरो बेबायदिनो माखासे माखासे बिदिनो हालेवनायनि थाखाय हा फोमोननायनि थाखाय ट्रेक्टरफोर साबसिदिफ्राव हरनो हायो साबसिदिफ्राव हरोबा बै आबादारिया गावनि खामानि मावनायाव खरसा बरसाफ्रा एसे खम थाङो बेबायदि राहा लायोबा मोजां गबमेन्टआ सरकारा बिदि सरकारा राहा लाबाय थायोबा बयबो आबादारिफ्रा गावनि आबाद मावनायजों गावखौ देब्लाप खालामलांनो हायो